मा'राज में इक आटो बुक कीता हा ते में जाना हा में कुतै जगह् जाना हा बड़ा जरूरी कम्म हा तें में चांह्दा हा कि कोई आटो मिगी ऐसा थ्होना चाहिदा जेह्का कोई ठीक ठाक होऐ भाई थोह्ड़ा मतलब रस्ते च खराब निं होई जा खज्जल निं होई जां अ'ऊं ते में उत्थै बड़ा जरूरी कम्म हा इक ओह्दी वजह् कन्नै जाना चांह्दा हा तुस अगर तु'सें ई कोई इत्थै अक्खिया बक्खिया कोई आटो शाटो गड्डी पता तां मिगी तुस सनाओ तां जे में उद्धर अपनी जगह् उप्पर पुज्जी सकां और में चाह्न्ना कि उत्थै जल्दी शा जल्दी पुज्जी जां अ'ऊं